नमस्कार नमस्कार नमस्कार अच्छे हैं सब बढ़िया है सब ठीक ठाक है अपना बताएँ अच्छा ये है की ये उस से जो ये जानना चाहते थे क्या क्या है आपके पास खाने पीने वाला

क्या क्या है अच्छा अच्छा

अच्छा उसका रैट क्या है

और क्या क्या है

अच्छा और रोटी वोटी अच्छा रोटी वोटी कैसे चल रही है ठीक सादी वाली तंदूरी वाली

और क्या क्या है

अरे आने को सोच रहे हैं और क्या क्या है बिरयानी आपने बताई और उसके साथ साथ और कुछ क्या क्या और है क्या क्या है

चलो ठीक फिर आते हैं